भोजन में हम यहाँ कुछ दुर्लभ असामान्य समग्रियों यूज़ करते हैं जैसे कि हम चाय को लिए हैं तो उसमें इलायची लौंग और तुलसी आदि का इस्तेमाल करते हैं जिससे इसका स्वाद थोड़ा अलग हो नॉर्मल चाय से थोड़ा अच्छा हो और सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है और जैसे हम आलू के पराठे की बात करें तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि आलू के पराठे को नॉर्मल आलूओं की और सब्ज़ी बना के उसमें है डोव बना के उसमें बेल के बनाते हैं लेकिन हम क्या करते हैं इसमें कुछ गर्म मसाले का भी इस्तेमाल करते हैं जैसे धोड़ा हो गया इलायची हो गया इसमें हम थोड़ा आलू के पराठे में इस्तमाल करते हैं जिससे इसका टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है और हम जैसे नॉर्मल साबूदाने की बात करें अगर बनाते हैं उसको नमक वाला तो हम उसमें आलू और कढ़ी पत्ता और और सरसों सरसों थोड़ा राई राई और ये सारी चीज़े मिला के मिक्स कर के मूंगफली और थोड़ा ड्राई फ्रूट्स गाजर शिमला मिर्च सारी चीज़े मिला के हम बनाते हैं तो थोड़ा इसका स्वाद अलग होता है